युवाओं में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है जनसँख्या का बढ़ना सरकारी नौकरियाँ कम निकलना और प्राइवेट सेक्टर का के अस्तर का काम कम होना यह सब युवाओं का मुख्य कारण है बेरोजगारी का और भी बहुत सारे मुख्य कारण हैं जैसे कि अगर कोई पढ़ता भी है तो वह अच्छे से नहीं पढ़ता और इस वज़ह से भी नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं वैसे तो रो बेरोजगार का और भी बहुत सारे कारण हैं लेकिन इनमें से जनसँख्या का जो बढ़ना और जो सरकारी वैकेन्सियाँ कम निकलना यह एक मुख्य कारण है युवाओं में बेरोजगारी के और

चाहिए कि युवा अपने अपने पैरों पर अच्छे से खड़े होने के लिए अपनी शिक्षा नीति को बेहतर बनाएँ और

अपनी नई नई सोच को विकसित करें यह बहुत ज़रूरी है कि युवाओं में कि नई सोच नए नए स्किल्स डेवलप करें जिससे कि उनका बेरोजगारी होना कम होगा और यह बात भी है कि ऐसी बहुत सारी नौकरियाँ हैं जिनको जिन पर सरकार ध्यान नहीं देती जिनकी वैकेन्सियाँ बहुत कम आती हैं कि जैसे कि रेल में रेल में से स्वास्थ्य विभाग में इन सब में नौकरियों की वैकेन्सियाँ बहुत कम आती हैं जिसकी वज़ह से युवाओं में बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है हमारे बिहार में यह भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि लोग पढ़ लिखकर बैठे रहते हैं लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम पेन ही चला सकते हैं कुदाल या यह सब नहीं चला सकते हैं तो ऐसे में हमा हमारे सरकार से दरख्वास्त है कि वह कुछ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे जैसे कि फैक्टरियाँ डलवाना और भी स्किल्स पर काम करवाना इन सबसे युवाओं में रोजगार का बढ़ेगा जिससे कि वह